हमारा धर्म हिंदू है और हम पढ़ते पढ़ते हिंदू धर्म जान गया और हमने भगवान कृष्ण भगवान को और राम राम भगवान को सभी लोग को हमने पढ़ते पढ़ते ही जाना और हिंदू धर्म इसलिए माना जाता है कि बच्चे हो या बड़े हो या छोटे सभी लोग को हिंदू धर्म अपनाना आजाइए क्योंकि हिंदू धर्म अपनाने से कोई गाली नहीं दे पाता वह अच्छा ही करता है हिंदू घर्म सभी को रहना चाहिए और हिंदू धर्म हिंदू धर्म चोरी करना नहीं सिखाता अच्छाई ही बताता है और हिंदू धर्म से सभी बच्चों को और सबको ही अच्छा ही बनाता है और हिंदू धर्म राम राम भगवान को हो ही हिंदू धर्म से हमने जाना और दुर्गा माता को ही हिंदू धर्म से जाना और शीतला माई को हिंदू धर्म से जाना सभी भगवानों को हम लोग हमने हिंदू धर्म से ही जाना